زراعت یا کھیتی کی اہمیت بہت بڑی ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے یہ ہمیں خوراک فراہم کرتی ہے جو ہماری روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہے کھیتی سے ہمیں غذائی مواد جیسے پھل سبزیاں اناج اور دیگر ضروری غذائی عناصر فراہم ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہمارے ماحول کو بھرپور رکھنے میں بھی مدد گار ہوتی ہے اور کھیتی کے ذریعے ہماری معیشت بھی بہتر ہو سکتی ہے کھیتی سے ہمیں اور بھی طرح کی چیزیں ملتی ہیں جیسے اس سے ہمیں کچھ جڑی بوٹیاں بھی ملتی ہیں جو ہماری دواؤں میں استعمال ہوتی ہیں جن سے ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو کھیتی باڑی زراعت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگ کریں تو ہمارے ماحول کے لیے بہت اچھا ہے جو لوگ اس سے اس لائن سے ہٹتے جا رہے ہیں ان کو اس پہ اور زیادہ دھیان دینا چاہیے نوے فیصدی آبادی یعنی کہ پوری زیادہ تر آبادی ہماری زر ہماری کھیتی باڑی پر ہی جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن ہم لوگ اس سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں ہمیں اپنی کھیتی کو اچھے سے اچھا طریقے سے اور اچھی جو ہے اس میں کھاد ڈال کے بہت اچھے طریقے سے اس کو اگانا چاہیے اور اس پہ ہمیں بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے